औ आं बुंनो हायो मोनबा सानफोर जेरैबायदि फाइभ सेप्तेम्बर जायखौ जोङो सरबपलि रादाकृष्णनि जोनोम बार्डे हिसाबै फालिनाय जायो बेखौ टिचार्सस डे हिसाबै फालिनाय जायो बिनि अनगायैबो गान्दि जयेन्ति जेरैबायदि टु अक्टबर बिखौ महत्मा गान्धि माहारियारि बिफा महत्मा गान्धिनि जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे फाइभ जुन जायखौ मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जिद' नभेम्बर जायखौ बर' थुनलाइ सान हिसाबै फालिनाय जायो आरोबाव बेजों लोगोसे फिफ्तिन आगष्ट बा जिबा आगष्ट जायखौ भारत उदांस्रि सान हिसाबै फालिनाय जायो